जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि उल सुनाय सुथेनाय महरफोर नुनो मोनो जेरै गान्दु थसक गान्दु खबार बायदिसिना गोबां आखाइजों सुनाय सिफोर नुनो मोनो उल सि बायदि बायदि आंबो गोबां नाजाफेरबाय बेफोरबायदि सुनो नाथाय गोबां नाजानायनि गेजेरजोंबो आं हायाखै मानोना आं हारसिङै सोलोंदोंमोन बेनिखायनो आं हायाखै गुबुन सासे सोरबा सोरनिबा मदद लाबा आं हागौमोन आं हारसिङै नाजानायलाय आं हायाखिसै जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबां मोजां मोजां उल सिजों गोबां गोबां रोखोमनि महर सिफोर सुयो उल सि बेफोरावबो गोबां मोजां मोजां आगरनि एरनानै बयखौबो मेगन बोहोनो हानाय खालामो आरो बयबो सुबुंफोरानो बे उल सिखौ बायो मानोना उलजों सुनाय सिफोरा गोजां बोथोराव गाननो थाखाय गुदुं जायो आरो गोलोम बोथोरावबो बेफोर सिआ गुसु जायो बनो थाखाय बिसिनायावबो बनायाव जोबोद मोजां जायो बेनिखायनो बेफोरबायदि रोखोमनि सिखौ जों बयबो बाहायनो मोजां मोनो आरो बयबो बाहायो